एक हजार तिनशें सत्तावन तीन हजार एकशें एकावन सात हजार पाचशें बावीस दोन हजार दोनशें एकवीस आठ हजार णवशें णव्या ण्णव्वद